किसानों और पशु पालकों अपने जानवर के बारे में पूरी जानकारी रहती है जैसे कि वह देखते रहते हैं कि पशु बीमार है कि नहीं है जिससे कि कोई किसी रोग से ग्रस्त तो नहीं है जो रेगुलर करने वाले हैं जानवर का पशु पालन करते हैं उनको पूरी जानकारी इस टाइप की रहती है जैसे कि पशु जुगाली टाइम से कर रहा नहीं कर रहा अगर वो जुगाली नहीं कर रहा तो समझ लो कि वो बीमार है उसके नथुने गीले है कि नहीं है ये कुछ निशानियां रहती हैं जिससे पशु पालकों को पता लग जाता है खाना पीना कैसा खा रहा है खुराक कैसी है उसकी जो नियमित खुराक खाते पीते हैं अगर वो खुराक में कमी लाता है जानवर या कम करता है तो पशु पालकों को पता लग जाता है कि इसमें कोई न कोई प्रॉबलम आई है जानवर में तो उसको वो उसके हिसाब से देख लेते हैं एक वायरस टाइप का भी आता है जिसमें कइयों का कहना है कि लंपी वायरस जिनको हो गया उसका दूध यूज नहीं करना चाहिए उसके दूध में क जानवर बीमार है लंपी वायरस उसको है पर उसके दूध का रिफेक्टिव दूध में नहीं आता उसमें लंपी वायरस का असर हुआ इंसानों पे प्रभाव नहीं डलता और बाकी है कि जानवर उठना बैठना उसका उसके हाव भाव देख के पशु पालक को पता लग जाता है कि जानवर स्वस्थ है और भी कई तरह की इस चीज़ें है जो पशु पालकों को पता लग जाता है कि जानवर हमारा जानवर ठीक है कैसा है खाना खाना पीना उसका ठीक है पानी ढंग से पी रहा है घूम फिर रहा है जुगाली कर रहा है उठ बैठ रहा है नवजात पशु कैसे हैं कैसे नहीं हैं दूध पी रहे हैं रेगुलर पी रहे हैं खुराक वुराक खा रहे कि नहीं खा रहे तो उससे पता लग जाता है जानवरों और टाइम टाइम से उनपे टीकाकरण को करता रहें जिससे जानवर कभी ऐसे मतलब बे छोटी मोटी बीमारियाँ जो सीजनी बीमारियाँ होती हैं उससे उनका बचाव होता रहता है और अगर बाइ चांस जानवर अगर बीमार पड़ जाता है तो पशु चिकित्सक की सलाह ली जा सकती है